अ होनायाथ' होयोलै रां नांगौ भाइतिनो रां नांगौ आरो ना नोंनो रां नांगौ आरो ना बेसां नांगौ एक हाजार सुत माहाय आंनो होब्लानो जाबाय ओइ एकस'आव पास्स' करि लायो आरो आङो एक हाजारब्ला पन्सास थाखा जायो जागोन आं पन्सास थाखा जायो ओरैनो माथन्लि एक हाजाराव सारिस'आ लागोन आरो अ बर्थमान खमायना होबाय आङो जागोन ना जाया नांगौ ना नाङा ना ना थिखआनो दं ना एकस'आव पास्स' थाखा जाबाय हाजाराव बिदिब्ला पन्सास थाखा जायो फार्स्टआव धरिला जागोन दे जागोन जागोन आस्सा दा गोख्रै नांगौ फैसाया राङा थिखआनो दं नों थांब्लानो जाबाय दसे नोंनो लायथांना आं रायज्लायनानै नोंनो हरनोसै नङा होमब्ला जागोन दे नोङो नांगौब्ला आरो मा खालामनो नोंनो जुदि इमान इसिन्सियेलब्ला इम्परटेनब्ला नङा होमब्ला आं बासायगोन आं हेल्प होगोन दा थांब्लाबो मोनगोन जागोन दे नों मोनसे टाइमआव थांब्लानो जाबाय इपियारहैब्लानो जाबाय नङा होमब्ला नों आंनि न'आव थां नों इपियारहैब्लानो जाबाय कुनु टेनसन गैया नङा होमब्ला आं नोंनो जिखिनि नांगौ आं हरनोसै कुनु माथा मारि नाङा टेनसन खालाम नाङा नङा होमब्ला आस्सा थिखआनो दं बरिया थेंक इउ जागोन दे आं एग्रि दङ है हिसाब खालामब्लानो जाबाय बेखो नङा होमब्ला इखो हिसाब खालामब्लानो जाबाय अ

ना ना थिखआनो जागोन ना ना जागोन दे जाबाय दे दोन्दो ना दे